सोरमोनबा आमफ्राय औ खालामो औ औ नों खालाम जाहांदों नामा

हारसिं नोङो ना सोरबा दं औऔ दामा माबा जेनेबा नोंनि खानायखौ नायनानैसो होननो हागोन आरो स्टेलखौ लानानै जेनबा नों माबायदि स्टेल खालामो बेखौ अ'अ' उम खेंख्रा नामा

जागोन दे आमफ्रायो दाथ' आं सोलाबनाय नङा आमफ्राय गाबोनफोर ना मा औ जागोन ओओ आमफाय उनाव दामखौथ' आं होना जेनबा रेट होनो हाखानाय नङा नालाय आमफ्राय ओ नोंनि रोजा गोबाखौ नायनानै खोन्थानो हागोन आं

औ जागोन दे औ आमफ्राय मा खबर खबरा मोजांथ'आनो आंना

औऔ ओंख्रिया दालिसोमोन दे होनबा नोङो जायखिया आङो गाबोननो खनसे फन हरफिन बावदो आंनाव आमफ्राय जेनबा मा टाइमावहाय बेखौ खोन्थानानै दे होमबा दे ओ दे होनबा